ہیلو کیا آپ امیزون کسٹمر سروس سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں عفان احمد بات کر رہا ہوں کچھ دن پہلے میں نے آپ کے یہاں سے ہیڈ فونس آڈر کیے تھے اور وہ آڈر مجھے مل گیا ہے اس ہیڈ فون کی پیکنگ بہت بے کار ہے، یہ ہیڈ فون بہت بھاری ہے، بھاری ہونے کی وجہ سے ان کو استعمال کرنے سے میرے سر میں درد ہونے لگتا ہے ان کا اسپیکربھی بہت اچھا نہیں ہے اسپیکر اچھا نہ ہونے کی وجہ سے میرے کانوں میں درد ہونے لگتا ہے یہ ہیڈ فونس کسی بھی ڈیوائس سے جلدی کنیکٹ نہیں ہوتے ہیں یہ بہت جلدی اپنی بیٹری ڈاؤن کر دیتے ہیں مجھے ان ہیڈ فونس کی کوالٹی سے بالکل بھی خوشی نہیں ہوئی، مجھے ایسا لگ رہا ہے میرے پیسے برباد ہوگئے ہیں ان ہیڈ فونس کو خرید کے